आंथ' सि सिगां मोसानायावथ' बिदिनो जाय गोसोखौ मा होनो मेथाइखौ मोजां मोनो बेखौनो मोसानाय जायो मानो होनबा जोङो गासिबो खुगा मेथाइखो जों बैसागोआव बांसिन मोसानाय जायो खुगा मेथाइ मे माबाखो जों जेयावजाहै मोसानाय जायो जेवजा मोसानाय मेथाइखो मानि मोजां मोनो आरो जायखि जाया मानो मा होनो बागुरुम्बा जेखिनि जा खेराइबाबो मोसा जायो मोसायो आरो जोङो जमा जमाहै आरो हारसिङैबो मोसायो जिखुनु जा बांसिननो जों मोसानाय खिनिया मानि जमाहै बांसिन मोसानाय जायो आरो आङो हारसिंबो मोसानाय जायो आरो जु ओम जेवजा मोसानायाव हले आङो मानि प्राइजखौ मोनो हारसिङो मानि हारसिंखौ आं बारा मोसाया मोसानाया बे बागुरुम्बा बायदिसिना मोसायो आरो बां मोसानाया दावस्रि देलाइ बिदि मोसानायखौ मोसायो आरो मोसानायाथ' आरो मा बुङो मोसानायावलाय आरो जि डान्स जायखियानो जाया डान्सखोनो होयो मो मोसायो आरो मोसानायालाय जायखिनि जाया जायखिनि जाया मानो मेथाइया मा मोन होयो बेखौनो मोसायो जों जमा जमाहै देंखोआथ' गोदै गोदै देंखो दोङो गोसोआव नांनाय नांनाय बिखो बेफोरखोनो मोसायो आरो माबायदि मोसानो बिफोरनो आरो जोंनिया जोंनि बर'नि बादि मोजां रैसुमै गोदै देंखो बिनोसै आरो जोंनि मोसानाया